हाँ मुझे भारतीय फ़िल्में देखना काफ़ी पसंद है और मैं भारतीये फ़िल्मों मे भी पुरानी फ़िल्में देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ उसमे मुझे गाने सुनना ज़्यादा पसंद है हम बात करें जिससे गायक तो कुमार सोनू कुमार सानु हिमेश रेशमिया मीर हदीम मैं इनके गाना सुनना काफ़ी पसंद करती हूँ और यह इनके गाने सुन कर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है और हम गायिकाओं की बात करें तो जैसे लता मंगेशकर आशा भोसले अनुराधा पौडवाल अलका यागनिक साधना सरगम मैं इनके गाने ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ यह भी बहुत अच्छे से गाने जो हैं गाए है इनने तो काफ़ी अच्छे लगते है मुझे ओर नई जो फ़िल्में है उनमें संस्क्रति को तो ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है हम बात करें पुरानी फ़िल्मों का तो पुरानी फ़िल्मों में हमारी संस्कृति का काफ़ी ध्यान रख कर फ़िल्में बनाई गई है जिसमें हमारे संस्कृति को भी बताया गया है हमारा आधुनिक इतिहास भी बताया गया है पुरानी फ़िल्में काफ़ी अच्छी और दिलचस्प हुआ करती थी आउ पुरानी फ़िल्मों में अच्छे अच्छे जो नज़ारे होते थे प्राकृतिक वह हमें काफ़ी अच्छे लगते थे और बात करें हम पुरानी फ़िल्मों की तो पुरानी फ़िल्में तो बहुत ही अच्छी है और उसकी तो कोई नई फ़िल्मों से तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी फ़िल्में बेहद पसंद है हमें और बात करें नई फ़िल्में की नई फ़िल्म की तो नई फ़िल्म में तो मतलब आज की जो हमारी नई पीढ़ी है उनको बिगाड़ने में नई फ़िल्मों का मुझे लगता है काफ़ी बड़ा योगदान भी है और इसमें संस्कृति का तो बिलकुल भी ध्यान नहीं रखा गया है और नई पीढ़ी के लोग काफ़ी इससे प्रभावित भी हो रहे हैं और शायद यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है बस